साढ़ै जम्मू ते बड़े ध्यार न पर जेह्ड़ा साढ़ा फेमस ध्यार ऐ मश्हूर ध्यार ऐ ओह् ऐ साढ़ा लोह्ड़ी चलो आइयै तुसेंगी हून क्हानी सनाने आं अस लोह्ड़ी दी कियां फेमस ऐ लोह्ड़ी लोह्ड़ी च इद्धर मुड़े जेह्ड़े निक्के बच्चे ओह् केह् आखदे छज्जे लेइयै जंदे लोह्ड़ी मंगदे जाइयै घरै घरै दकानै लोह्ड़ी मंगदे आइयै मतलब केईं दिंदे लोह्ड़ी केईं दिंदे नी अपना जिन्ना मन होऐ देयै खुशी कन्नै देना देना चाहिदा मतलब सारें गी खुशी मिलदी लोह्ड़ी दी ध्यार दी एह् साढ़ै नमें मतलब नमें साल च अस मनाने आं मतलब होर देसी देसी जेह्ड़ा होंदा देसी नमें साल लोह्ड़ी फ्ही इद्धर अस मतलब रातीं रातीं अग्ग शग्ग बालने अस लोह्ड़ी मनाने मतलब सारे कट्ठे होई जंदे मतलब केह् आखदे लंबी मतलब सारा ध्यार मनाने शैल करियै होर कन्नै दवाली बी ऐ साढ़ी दवाली च अस मतलब पटाके फाड़ने बड्डे बड्डे हवाइयां वाइयां बाकी होई गे ओह् बी मतलब अस मिली जुलियै मनाने मनाने घार मतलब घार ओह् करने दिए छिए बालने दिए छिए बालने कन्नै कन्नै मतलब पूजा करने भगवानै दी पूजा करियै मतलब कट्ठे होइयै मनाने आं परिवार पूरा होर कन्नै साढ़ै इक होर ध्यार होर ऐ होली बाकी आह्ले ते होली मनानी ऐ पर साढ़ै खास होली होंदी ऐ साढ़ी होली मतलब केईं गंदी बी होंदी केईं मतलब शैल बी होंदी केह् गंदी होई गेई मतलब गंदी केईं लोक पक्कें रंग लेई जंदे पक्के रंग करने नी चाहिदे ओह्दे कन्नै शक्ल मतलब मतलब मतलब खराब होई जंदी शक्ल मतलब गंदी होई जंदी होर कन्नै मतलब केह् आखदे जिस्म मी बी ओह् होंदा जिस्म मतलब खुश्क होई जंदी मतलब बड़ा किश होंदा होर कन्नै मतलब जेह्ड़ी शैल होली होंदी मतलब अच्छी होली ओह् ऐ मतलब कुदरती रंग मतलब असली रंग होंदे न जेह्ड़े ओह् शैल रंग होंदे ओह्दे च मतलब मतलब जिस्म खराब बी नी होंदा जिस्म खराब बी नी होंदा मतलब ठीक रौंह्दा कन्नै खुश्बू बी औंदी मतलब एह् होली मतलब इयां मनांदे साढ़ै इद्धर